हमारे राजस्थान में छात्रों को दौड़ लगाने के लिए विशेष तरह की ट्रेनिंग दी जाती है गौरमेंट और प्राइवेट स्कूल सभी में दौड़ के लिए बच्चों को जागरूक किया जाता है और ऐसे कई टूर्नामेंट ऐसे कई खेल आयोजित किए जाते हैं जिस में एक लिमिट तक दौड़ना होता है और इसका कंपटीशन भी होता है इनकी प्रतियोगिताएँ होती है फिर इनको सम्मानित किया जाता है पुरुस्कृत किया जाता है राष्ट्रीय लेवल पर नेशनल लेवल पर तो दौड़ तो मतलब और काफ़ी मतलब बच्चे हैं नौजवान है कॉलेजों के स्कूलों के वो दौड़ को एक अच्छा लेते हैं और उस में मतलब दिलचस्पी भी लेते डेली रूटीन को दौड़ रनिंग की और रही बात छोटे बच्चों की बात करें तो उनके स्वस्थ रहने में है ना दौड़ बहुत ज़रूरी है ये शुरू से ही छोटे बच्चों को सिखाया जाना ज़रूरी है कि उनको थोड़ा थोड़ा ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि हाँ दौड़ो दौड़ तुम्हारे सेहत के लिए ठीक है जिस से बच्चा एक दम फिट रहेगा और उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा क्योंकि शुरू से उनकी उसकी बॉडी में लचीना लचीलापन और सारी चीज़ें शुरू से ही आ जाएगी ताकि उसकी ग्रोथ में भी अच्छा रहेगा उसके सोचने का समझने का तरीक़ा अच्छा होगा उसके खून का आदान प्रदान अच्छे से होगा और माइंड भी सही रहेगा